अच्छा अहाँ सब देखब रातिके आयब देखब अहाँकेँ चलु अथी करू

ठीक हइ हम बता देब ठीक यऽ ठीक छै हम बता देब हम रातेमे आयब जाके हम बतिआ देब चिन्ता नहि करू आबै छी जारब आरो कथी दिक्कत यऽ ठीक छै अपना आदमी सबके भेजब रातिमे

हँ आदमी सब भेजब बुझलियै हम अपन आदमी सबके भेजब राति खुना चिन्ता नहि करू चिन्ता नहि करू आदमी सबके भेजब जी ठीक यऽ आरो आरो आरो किछु दिक्कत यऽ आब दिक्कत नहि ने यऽ ठीक छै आदमीके भेजब राति खुना हँ पुलिस गाड़ी से आबि जायब भेज देब आब चोरी नहि ने होइया आब चोरी अच्छा आब नहि चोरी होयत अब रातिके अहाँ सब ठीक से रहब सङ्गे आयब सङ्गे गाड़ीमे भेजब आर किछो दिक्कत आर किछो दिक्कत यऽ ठीक छै तहन भेजब हँ हँ ठीक छै हम भेजब हम भेजब गड़ी भेजब आ दिक्कत नहि किछो होयत हम भेजब हम देखभाल करब आरो किछो दिक्कत आरो किछो दिक्कत अहाँकेँ यऽ बाजू कहू हँ तऽ आदमीके हम भेजब हम गड़ी पुलिस गड़ी लऽ कऽ आयब हँ आरो कोनो बात यऽ हँ तऽ आरो हँ तऽ नहि कोनो बात यऽ तऽ आरो करब हम पुलिस गड़ी भेजब देखब देखभाल करब रखै छी